कढ़ाइ बुनाइ कोना करै छै जइसे हमरा सुटर बुनना छै सुटर बुनतै तऽ कोन लागै छै मोटका पतरका दुनू लागै छै फेदरवला लागै छै या सिम्पल लागै छै जेहन सुइर बुनैके रऽ अथी होइ छै फेदरवलासँ बुनै भी पाड़ै छै अइसे भी टेबुल प्लस ही बुनै पाड़ै छै गुलदस्ता बनै छै गुलदस्ता भी बनाबै पड़ै छै अपनो मोन जे जे बनाबै पड़ै छै गुलदस्ता गेट पर्दा जइसे कढ़ाइ बुनाइ कढ़ाइ